میں میرا تعلق دہلی سے ہے میں پچھلے چالیس سال سے دہلی میں ہوں اور اس کے علاوہ بھی میرا تعلق مشرقی یو پی سے رہا ہے یہ وہ دبستان ہے کہ جو اردو کے لیے مشہور رہا ہے تو جہاں تک ان بنگالی اور بوڈو زبانوں کے اردو سے تعلق کی بات ہے تو اگر ہم اس میں ہم ماضی میں جائیں تو ہمیں پ نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر گریڈسن اور ڈاکٹر چٹرجی وغیرہ نے جو لسانیات کی میں کتابوں میں اپنی زبانوں کی گروپ بندی کی ہے اس میں ہند آریائی زبانوں کو فوقیت دی ہے اس کا نام ان نئی بننے والی زبانوں کا نام ہند آریائی زبان زبانیں رکھا ہے اور جن کی گروپ بندی اس طرح ہوئی ہے کہ یہ دو آبہ کا علاقہ یعنی میرٹھ دلی وغیرہ یہ سب کا علاقہ جو ہے یہ کھڑی بولی میں آتا ہے آگرہ میں اور اس کے نواح کا علاقہ برج بھاشا میں آتا ہے اسی طرح جو لکھنؤ کے آس پاس ہیں وہ اودھی میں آتا ہے تو یہ جو گروپ بندی ہے اس گروپ بندی میں بنگالی نئی بننے والی زبانوں میں سے یقیناً ایک ہے لیکن اس کا بہت قریبی رشتہ اردو سے براہ راست نہیں ہے بلکہ ایک بڑے پیمانے پر جو گروپ بندی ہوئی تھی اس میں ضرور یہ علاقہ ایک ہی علاقے میں آتا تھا ایک ہی زبان کی بننے کی دور میں آتا تھا لیکن اس کے بعد پھر جو دوسری گروہ بندی ہوئی اس میں بنگالی وغیرہ کا علاقہ ایک ایسا علاقہ تھا جہ جو زبانیں بوڈو اور بنگالی ایک دوسرے الگ گروہ میں چلی گئی تھیں اور ادھر دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقے اور یو پی کے کچھ حصے اور راجستھان کا کچھ حصہ تھوڑا گجراتی تھوڑا مراٹھی وغیرہ یہ ایک الگ گروپ بندی ہو گئی تھی پھر اس کے بعد اور نئی گروپ بندی ہوئی جس میں کہ کھڑی بولی اور برج بھاشا اور اودھی وغیرہ اس میں ہوئیں تو اس طرح لگاتار گروپ بندیاں ہوتی رہیں ہیں اور وہ گروپ بندیاں سمٹ کر چھوٹی ہوتی رہیں تو کسی نہ کسی ظرح نہ اردو کا تعلق ان ساری ہند آریائی زبانوں سے ہے لیکن براہ راست بنگالی اور بوڈو سے بہت زیادہ رشتہ نہیں ہے